हाँ मैं सुबह दौड़ लगाने जाता हूँ शाम को भी दौड़ लगाने जाता हूँ मुझे दौड़ लगाने के लिए मेरा स्वास्थ्य लाभ कैसा लूँ यह मुझे प्रेरित करता है फिटनेस जीवन का आम भाग है मैं हर समय तंदुरुस्त रहूँ यह सोचता हूँ इसीलिए मैं सुबह भी दौड़ लगाने जाता हूँ और शाम को भी दौड़ लगाने जाता हूँ यदि मेरे शरीर से जितना अधिक पसीना बहेगा उतना मैं फिटनेस और स्वस्थ रहूँगा शरीर की जितनी कैलोरी शरीर को मिलती है उससे अधिक खर्च करना मनुष्य को जरूरी होता है जिस जोकि दौड़ लगाने पर ही खर्च होता है इसीलिए मैं सुबह शाम दौड़ लगाने जाता हूँ